ना हमनो जों ओन्दै ओन्दैयाव ना हमनो जोबोद मोजां मोनो ना गुरनो हमनाय सारनानै हमो गुरो बिदिनो दैयाव ना लायबा जोङो इन्टारेस मोननानै फैया दा फैयो साम' खांख्राइ ना मोनो दा जों जोंनि फिसाफोरखौबो बेबादि ना गुरनो इदिनो मोजांनि थाखाय ना लायजानो लुबैयो ना हमनायाव किन्टु जोबोद इन्टारेस जायो आरो ज' ज' नो गुरहैयोबा इन्टारेसबो बिदिनो अबहायबा साम' खांख्राइ बरला बरलिबो जाबोयो ना गुरहैयोब्ला दैयाव बेलाव होरि खांख्राइ बेलावखौबो जों गिनानै खारो ना लायनो याव जों नाखौ बुरजा बुरजा मोनबोयो ना ना लायोब्ला